मैंने जो अपने कला की प्रतियोगिता मतलब जो प्रतियोगिता आता है तो अपने कला का प्रदर्शन किया था प्रदर्शनी में नृत्य में को ले गया था जो कलाकृ कलाकृति मैं हम ने बनाया था उसको वो कलाकृति का प्रदर्शन किया था मेले में जैसे हमारे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर सारे स्कूल के लोग प्रदर्शनी लगाते हैं जो भी ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है क्राफ्ट बनाता हैं ड्राॅइंग बनाता है अपने बहुत सुंदर सुंदर कला लोग बना बना कर वहाँ पर मेला लगता है और उस मेले में लोग अपने प्रोजेक्ट को समझाते हैं और दिखाते हैं और बहुत दूर दूर से लोग उस प्रदर्शनी को देखने के लिए आते हैं तो प्रदर्शनी अगर उन लोगों को प्रोजेक्ट अगर वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो वो पैसे दे के ख़रीद भी लेते हैं अगर हम बेचने के लिए इच्छुक हैं तो हमारा मन है तब हम अपने जो प्रोजेक्ट ले जाते हैं उसको बेच भी सकते कला बना के ले के जाते हैं तो उसे लोग देख के हम से एक्सपायर होते हैं और हम से पूछते हैं कि आप ने कैसे इसे बनाया और क्या इसे किस क्या सोच के बनाया ये सारे सवाल वो लोग हम लोग से पूछते हैं और हम लोग को उन लोग को जवाब भी देते हैं तो ऐसी जगँह पर हम लोग को अपना प्रदर्शन दिखाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मैं जैसे अपनी कला का प्रदर्शन के लिए मैंने एक ड्राॅइंग बनाया था ड्राॅइंग में मैंने लाइव ड्राॅइंग बनाया था प्राकृतिक दृश्य बनाया था जिसमें एक दम मतलब लग रहा था कि हाँ वो जीवित प्रकृति चीज़ है एक दम लोगों को देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ ये एक अच्छा और सुंदर प्राकृतिक दृश्य है जिसमें मैंने रंग चुने थे जो उसने रंग भरे थे तो एक दम ओरिजिनल तरीक़े से भरे थे एक दम अच्छे से रंग भरे थे तो इस लिए जो है वो जैसे लग रहा था एक दम सच की तस्वीर हो तो ये तस्वीर देख के लोगों को बहुत ही ज़्यादा ख़ुशी हुई और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिए कि लो आगे मतलब इसी तरह अपने कला का प्रदर्शन करते रहो और आगे हमेशा बढ़ते रहो